अगर हम दस पंद्रह साल पीछे चले जाए तो आज मतलब दस पंद्रह साल पीछे और आज के बराबर में भारत में बहुत मतलब ट्रांसपोर सिस्टम में बहुत उन्नत हो गया है और लोग मतलब इधर उधर जा नहीं सकते थे मतलब दस पंद्रह साल पीछे लेकिन आज हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है वह ज़्यादा मतलब कम समय में वह यहाँ से वहाँ जा सकता है तो ऐसे ही होता है मतलब बहुत ग्रो की है लेकिन क्या है की मतलब अन्य देशों से हमारा देशों में मतलब और थोड़ा उन्नत धरण होना चाहिए क्योंकि अन्य अन्य देशों मे बहुत उन्नत हो हो चुके है हमारा जैसा चल रहा है लेकिन और बहुत जोर से चलना पड़ेगा और क्या होता है अगर हम बस से ऑटो से जाते हैं हमारे महिला के लिए भी बहुत मतलब यह सुरखित रहना चाहिए क्योंकि आजकल के जो बच्चे आजकल के जो लोग आजकल के जो पुरुष लोग है वह ज़्यादा अच्छे नहीं है तो उनसे थोड़ा बच कर हमें रहना पड़ेगा मैं सरकार से यही बोल बात बोलना चाहूँगी कि महिला के लिए कि अगर कुछ ज़्यादा सुरखित करा जाए तो यह एक अच्छा होगा और तो मुझे लगता ऐसे ही करने से हमारा देश का उन्नत हो सकता है